जम्मू च सबतू जैदा असर लभदा पंजाबी कल्चर दा अस दिखदे कि पंजाबी कल्चर बोह्त इद्धर फैलेआ ऐ ते उद्धरूं जदूं राजा गुलाब सिंह जी इदरूं जदूं राजा गुलाब सिंह जी हे ते ओह् ओह्ना दे नाल ते पंजाबी कल्चर बी बड़ा इद्धर मश्हूर होआ अज्ज कल साढे़ इद्धर साढे ब्याह च सारे पंजाबी गाने ही सुनदे ते ऊऐ चलदे ते सारा किछ डीजे डूजे ते पंजाबी गाने ही चलदे ते नाले पंजाबी भांगडे़ बी बड़े चलदे इद्धर फेमस ऐ जम्मू च जम्मू साईड बड़ा फेमस ऐ लोकी बी बड़े पंजाबी गी बड़े मिलदे इद्धर जम्मू च शैहर च बड़े सरदार बसदे ते कन्नै ते कन्नै साढै मुल्ख लगदा पाकिस्तान अफगानिस्तान उद्धरूं बी बड़ा कल्चर जो ऐ मिक्स होंदा ऐ उद्धरूं खजूरां ते बड़ा किश आंदा पाकिस्तान दी गल्ल करिये ते पाकिस्तान दा नाटक बड़े मश्हूर न इद्धर जम्मू आह्ली साईड ते पाकिस्तान दे जेह्डे़ सिंगर न ओह् बी बड़े आंदे जियां आतिफ असलम राहत फतेह अली खान हुंदे गानी बी बड़े मश्हूर न इद्धर जम्मू साईड च पाकिस्तानी सूट बड़ा चलदा इद्धर अज्ज कल कुड़ियां बड़ियां खरीददियां ते ओह् बी बड़ा चलदा हिमाचल दा कल्चर बी बड़ा मिक्स होए दा ऐ हिमाचली गाने बी बड़े सुनदे लोक अज्ज कल ते लेह लद्दाख बी बुध्द दा कल्चर बुध्दिज़म ओह् बी बड़ा इद्धर जैन बुध्दिज़म बी बड़े लोक लभदे ते मनदे उस च ते ते मता मता साढ़ा बढा तादात च लोक बस्से दे कन्नै फ्ही कश्मीरी कल्चर बी जेह्डे़ कश्मीरी पंडित इद्धर जम्मू शैहर च बस्सी गे ते हुंदै नै फ्ही हुंदा कश्मीरी काह्वा ते कश्मीरी वाज़वान ते ओह् कन्नै ते दम्म आलू ते कन्नै मौंज हाक एह् बी इद्धर बड़ा चलदा जम्मू लोक बड़े पसंद करदे ते बनांदे इद्धर बी डिशस एह् बी बनदियां साढे़ इद्कधर कश्मीरी कढहाई आह्ले शाल ते पशमिना ते कश्मीरी ते ओह् बी फेमस न हुंदा बी बड़ा चाल चलन ऐ इद्धर जम्मू साईड बड़ा चलन ऐ हुंदा बी ते कन्नै होर इयो किश लोक बी जम्मू साईड आह्ले लोक बी सैंटर एशिया कन्नै शकलां सेम जेईयां गै लगदियां ते सारा किश थोह्ड़ा मिलदा जुलदा ही ऐ होर इद्धरूं कश्मीरी सेब जंदे ते ओह् बी बड़े वर्ल्ड फेमस कश्मीरी सेब अखरोट ते ओह् बड़ा फेमस ऐ ऐपरिकॉट पूरे पूरी दुनिया च बड़ा फेमस ऐ ते इयै करदे कि बोह्त मान्यता ऐ इद्धर कन्नै ते साईं बाबा दी बी बोह्त मान्यता ऐ इद्धर जम्मू साईड बी मनदे साईं बाबा च